घूमने के लिए मेरी पसिंदीदा जगहों में चित्रकूट वन विहार मैहर जैसी जगह हैं मुझे बहुत पसंद हैं चित्रकूट में भगवान राम ने चौदह वर्ष का वनवास अपना बिताया था ये बहुत ही प्राकृतिक तौर पे बहुत ही सुंदर जगह हैं यहाँ पे यहाँ पे ये खनिज और भंडारों से परिपूर्ण हैं इसके अलावा जो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक बेहतर जगह है और ये ये बहुत ही प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर्ण जगह हैं इसके अलावा मुझे मैहर जहाँ जो कि माँ शारदा देवी का मंदिर है जो कि सतना जिले में स्थित हैं यहाँ पे दोनों नवरातियों में माँ शारदा के दर्शन करने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं वहाँ अपनी माता के सामने अपनी बहुत सारी मांगों को रखते हैं क्षमा याचना करते हैं और आखरी समय पे भंडारा किया जाता है इसके साथ ही मुझे भोपाल का वन विहार भी जगह बहुत पसंद है यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण और जीव जंतुओं और इंसानों के बीच का जो सामजस्य बिठाने वाली जगह हैं वन विहार में प्राकृतिक वातावरण को समझने का भी अवसर मिलता है इसके अलावा ये देश दुनिया का भारत का पहला रेस्क्यू सेंटर भी है जहाँ से जीव जंतुओं को घायल जीव जंतुओं को ला कर इनका इलाज किया जाता है और शहर में स्थित हुआ भोपाल शहर के अंदर स्थित होने के कारण इसकी इसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाती है